جی ہاں دوڑنا مجھے بچپن سے ہی پسند تھا میں اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ دوڑا کرتا تھا اور دوڑ میں ہم کمپٹیشن بھی کرتے تھے کہ کون آگے نکلتا ہے کون پیچھے بہت بار ایسا ہم کرتے تھے کہ ہم دوڑ میں حصہ لیتے تھے اور جب سارے دوست ایک ساتھ دوڑ دوڑ رہے ہوتے تھے تو ہم تفریح کے لیے مزاق کے لیے اپنے دوست کو پیروں سے ٹھوکر لگا کر گرا دیا کرتے تھے یہ وہ ہمارے بچپن کی یادیں ہیں جب ہم ہم ان یادوں کو یاد کرتے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس چیز کو یاد کرتے ہیں اور اس سے بچپن کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور اس دور کو یاد کرتے ہیں تو آپس میں بہت ہنسی آتی ہے اور ہم ہنستے ہیں اور اس دور کو یاد کرکے بچپن کے دور کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم پھر بچپن میں چلے جاتے اور وہی دوڑ وہی ہنسی مزاق پھر شروع کر کر دے کر دے کر دیتے